इंदौर का एक पूरा कोरिडोर वहाँ का आई टी पार्क भोपाल का आई टी पार्क पास में मंडी दीप एक औद्योगिक क्षेत्र है पास में रायसेन ज़िले में एक और औद्योगिक क्षेत्र है बुधनी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तो यह यहाँ स्थित कम्पनियाँ कारखाने मध्य प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं मध्य प्रदेश में साड़ीयों को बुनने का भी एक बड़ा कारोबार है महेश्वर और बाग की काफ़ी साड़ियां फ़ेमस है चंदेरी की साड़ियाँ फ़ेमस है बाग का प्रिंट और गोंडी प्रिंट यहाँ बहुत प्रचलित है इसके अतिरिक्त यदि आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश में विदेशी जो कम्पनियाँ हैं या बाहर की राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियाँ यहाँ पर हैं और अपने प्लांट यहाँ पर उन्होंने स्थापित किए हैं अब मध्य प्रदेश के बीना में एक बड़ी जो कम्पनी है वह ओमान की कम्पनी है इंडियन ऑयल भारतीय जो सरकार है भारत की और ओमान ने मिल कर यहाँ एक बड़ा इंडियन ऑयल का प्लांट तैयार किया है इसके साथ साथ और भी कई बड़े कई उद्योग हैं जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक शैली को दिखाते हैं